ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے اور بازار میں جو ریڈی میڈ کپڑے تیار ملتے ہیں اس میں اور ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے میں بہت سے اس میں اختلاف ہے بہت سی قسمیں ہیں اس کی جو مارکیٹ میں موجود ہیں مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے یہ محنت کی علامت ہوتے ہیں یعنی کاریگر بہت محنت اور ایمانداری سے اسے بناتا ہے انہیں بنانے میں محنت مہارت اور وقت لگتا ہے جو لوگ ہاتھ کی بنی ہوئی کی کپرے کی قدر کرتے ہیں وہ انہیں ان کپڑوں کو خریدتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ سے بنی ہوئے کپرے جو ہوتے ہیں ماہر کاری کا نمونہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف اور خصوصی طریقۂ طرز سے ان کو تیار کیا جاتا ہے عموماً اگر ہم معیار کے کی بات کریں تو ہاتھ سے جو بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ معیاری اعتبار سے اور جو بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے اور بنے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ معیاری اعتبار سے بہت اعلیٰ اور عمدہ ہوتے ہیں اور ان کے معیار کا اندازہ ہم یہ اس سے اس سے لگا سکتے ہیں جو سلے ہوئے کپڑے جو ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں یا بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں ہم زیادہ دن تک وہ ٹکاؤ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں بہت دنوں تک اس کپڑے کو پہن سکتے ہیں بمقابل اگر ہم مارکیٹ کے ریڈی میڈ کپڑوں کی بات کریں تو ریڈی میڈ کپڑوں میں جدید ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا یعنی جدید کڑھائی بنائی جو مشین کے طور پر ہوتے ہیں جو کمپیوٹرائز ڈیزائن ہوتے ہیں وہ تیار تو ملتے ہیں وہ ڈیزائن مل جاتے ہیں لیکن ایک لمبی مسافت وہ کپڑا طے نہیں کر پاتا دوسری چیز یہ ہے جو اس کی سلائی جو ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے یعنی ریڈی میڈ کپڑوں کی مارکیٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ تو ہے لیکن اس میں مخلتف اقسام کے کپڑے جو بنے ہوئے کپڑے میں آپ کو نہیں ملیں گے ڈیزائن الگ الگ مل جائیں گے آپ کو ریڈی میڈ کپڑوں میں لیکن عام طور پر لوگ یہ دیکھتے ہیں جن کو کم وقت میں یا ایمرجنسی میں کہیں جانا ہو یا پھر ریڈی میڈ کے کپڑے آج کل ڈیلی یوز کے لیے بھی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی پرنٹیڈ سوٹ وغیرہ استعمال خاص کر کے لیڈیس وغیرہ کر لیتی ہیں اور یا جن کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے سلوانے کا تو وہ لوگ ریڈی میڈ کپڑے کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہاتھ کی ہی سلائی کو پسند کرتے ہیں کیوںکہ صاف وجہ ہے کہ ریڈی میڈ میں ایک تو سائز نہیں مل پاتا ہے بعض مرتبہ سائز کی وجہ سے کوئی پتلے دبلے ہیں تو ان کو وہ سائز نہیں مل پاتا کوئی زیادہ موٹے ہیں تو ان کو وہ سائز اپنا سائز ان کو نہیں مل پاتا اس وجہ سے بھی ریڈی میڈ کپڑے میں بہت دقت ہوتی ہے اس وجہ سے بھی لوگ ریڈی میڈ کپڑوں کو نہیں پسند کرتے ہیں سلے ہوئے اور ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑوں کو پسند کرتے ہیں دوسری چیز خوبصورتی کی بات کریں جو ہاتھ کے بنی ہوئی کی جو کپڑوں کی جو خوبصورتی ہوتی ہے یا پھر جو ہاتھ کی سلی ہوئی کپڑے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ریڈی میڈ جو تیار کپڑے مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ خوبصورتی عام طور پر نہیں دیکھی جاتی الا ماشاء اللہ اغر کوئی ڈریس ہو یا پھر جو مہنگے ڈریس ہوتے ہیں جو لاکھوں میں جو ہوتے ہیں یعنی ان کی قیمت کئی کئی لاکھوں میں ہوتی ہے ان ڈریسوں کی ہم بات کریں تو وہ الا ماشاء اللہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے کیوںکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بھی ہاتھ کے ہی بنے ہوتے ہیں وہ ہم فوری طور پر تو کہہ دیتے ہیں ریڈی میڈ ہے لیکن وہ ریڈی میڈ ہوتے نہیں ہیں تو دونوں کپڑ وں کے الگ الگ اپنے اپنے وجوہات ہیں لیکن ہاتھ کے کپڑے اور سلے ہوئے کپڑے کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیوںکہ اس کی مضبوطی الگ ہوتی ہے سلے ہوئے کپڑے کی ہاتھ کی بنائی جو ہوتی ہے ان کے ڈیزائن جو ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور دس لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے کڑھائی کروایا یا ہاتھ کا کام کہاں سے یا ہینڈ ورک کے طور پر یعنی یہ جملہ مشہور ہے یہ ہینڈ ورک کا کپڑا ہے یعنی ہینڈ ورک ڈیزائن ہے آپ نے کہاں سے لیا ہے یعنی ہم لوگ لکھنوی کپڑے جو ہیں آج کل تو مارکیٹ میں بھی کمپیوٹرائز بھی لکھنوی کپڑے مل رہے ہیں لینک جو ہینڈ ورک ہوتے ہیں اس کا الگ ہی ڈیزائن ہوتا ہے الگ ہی طریقہ ہوتا ہے الگ خوبصورتی ہوتا ہے یعنی ایک انسان کو وہ اپنی طرف کھیچتا ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس وجہ سے بھی لوگ ہاتھ کے بنے ہوئے اور سلے ہوئے کپڑے کو زیادہ اس بمقابل جو ریڈی میڈ کے کپڑے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں